हमरा इलाकामे खासतौरसँ धार्मिक स्थानमे मन्दिर छै मन्दिर छै मन्दिरके आसपासमे दोकान खोलि खोलिके बहुत तरहके बेबस्था कएल छै अहाँ छोट मोट काजो कऽ सकै छी एहन बात नहि छै मन्दिरके मन्दिरके अगल बगलमे लोक मिठाइके दोकान लगा लै छै चाइके दोकान लगा लै छै जाहिसँ ओकर सबके रोजी रोटी सब शुरू भऽ जाइ छै स स ओहिसँ रोजी रोटी सब शुरू होइ छै तहन तऽ एतहु जिम करैलए कसरतके दोकानो खोलने छै जाहिसबमे आदमी सुबह शाम व्यायाम करै छै ओहिसँ ओकर शरीर स्वस्थ रहै छै शरीरमे कोनो ओकरा परेशानी नहि ओहि तरह आबै छै नित प्रतिदिन ईसब यहाँ एतऽ बढ़ल जाइ छै कियाकि आब हर जगहपर अहाँ हर जगहपर कनि कनि जेबै तऽ अहाँके मन्दिर भेटत मन्दिरसँ जुड़ल अहाँके कसरतके दोकान कसरत करनाइ शुरू करिते किओ अपन छोट मोट व्यापार एकरेलए अपन जीवनयापन करैलए जे ओकरा सबके अपना आपमे लागै छै तऽ ओ अपन ओसब बेबसाइ शुरू कऽ दै छै मन्दिरके नामपर एतऽ एगो गरीबनाथ मन्दिर बहुत फेमस मन्दिर एतऽ बनल छै ओकर साथ साथ एगो बगलेमे कनी अहाँ एमहरसँ अएबै तऽ एगो मुक्तिनाथ मन्दिर बनल छै ईसब ओतुका फेमस मन्दिर छै यहाँपर गरीबनाथ बाबापर जल चढ़ाबैमे सावनमे लोग काँवरसँ जल चढ़ाकऽ हुनकापर चढ़ाबै छै बहुत खूबसूरत ओतऽ मेला लागै छै जे देखै देखाबैवला मेला रहै छै ताहि दुआरे ईसब बढ़िआँ चीज छै धार्मिक चीज छै